सादा भोजन करियै सादा भोजन करबहो सब किछु ठीक रहतऽ सादा भोजन नहि करबहो तऽ अठारह गो बीमारी धरतऽ अठारह गो बीमारी धरतऽ ओकरा खातिर सब किछु व्यवस्था करय पड़य छै व्यवस्था करय पड़य छै सादा भोजन पसन्द आदमी नहि करय छै होटलके जादे कयलक बीमारी जादे धेलक रतुका दिन रतुका राति उबालल रहल लोग खा लेलक जएह मिलल सएह साग सब्जी जादे लोग नहि खाइ लए चाहलक होटलके जादे खाइ लए चाहलक मीट मुर्गा मछली जादे खयलक पेटमे गरमी होलक गैस मारलक गैस मारलाके बाद बीमारी उगय लगय छै उगलाके बाद आब जाहो दौड़हो गन डॉक्टर लग डॉक्टर लग दौड़लाके बाद परेशानी बढ़लौ हरा सब्जी पालक खाहो ठरिया साग खाहो हरा सब्जी खयने जाहो कोइ दिक्कते नहि होतऽ हरा सब्जीमे कोइ दिक्कते नहि छै पालक ईसब हल्का मसल्ला एकदम दएके खाहो कोइ तकलीफे नहि होतऽ भोजनमे भोजन छीकै सादा भोजन करलहो ओइमे कोइ दिक्कत नहि छै चिक्कन फट बनबहो जादा तऽ अठारह गो बीमारी धरतऽ भोजनमे हरा हरा सब्जी खाहो सब किछु लीवर ठीक दालि मोसरीके दालि ईसब पर जादे ध्यान नमक भी वएह हिसाबसँ दएके चाही लोगके जेतना खाइके चाही जादे नीम्मकोसँ खराबी भी होइ छै मगर लोग सोचय नहि छै की जादा नीमक खयबय जादे फायदा करतय